دوڑتے وقت گانے یا غزل سُننے کا بہت شوق رہا ہے باقی کوئی ایسا کوئی پسندیدہ نہیں رہا ہے کہ کسی ایک گانے کو یا غزل کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہمارے پسندیدہ غزل ہیں کبھی کوئی غزل یہ سُنتے غالب کی بازیچے اطفالِ دُنیا میرے آگے کبھی علامہ اقبال کی نظمیں سُنتے کبھی فیض احمد فیض کی نظمیں سنتے کبھی اور کوئی غزل سُنتے کبھی نظم سُن لیتے کبھی محمد رفیع کے گائے ہوئے گانوں کو سُن لیتے تو ایسے میں جب دوڑتے تھے ذہن کو ایک بالکل خوش رکھنے کے لیے گانا سُننا غزل سُننا یا نظمیں سُننا یہ شوق رہا ہے اور کوئی ایسا پسندیدہ نہیں ہے ایک پسندیدہ گانا تھا آرزو مووی کا اے نرگسِ مستانہ بس اتنی سی شکایت ہے اُس گانے کو میں نے اپنے زندگی میں کتنی ہی مرتبہ سُنا ہے اور ایک یہ بھی گانا ہے کہ آنے سے اُس کے آئے بَہار یہ گانا بھی سُنا ہے یہ بھی بہت پسند رہا ہے بہت سارے ایک جس کی شاعری اچھی ہوتی جس کا ردیف قافیہ اچھا ہوتا اِس طرح کے شعر و شاعری کو سُنتے اور غزلیں سُنتے یہ شوق رہا ہے اور اِسی طرف ہمارا جو ہے دھیان متوجہ رہتا اور اپنے منزل تک دوڑتے دوڑتے جہاں تک جتنا ہمارا مقصد ہوتا وہ پورا ہو جاتا تھا